नमस्ते नमस्ते बोलिए हमारे पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हें जैसे पीला है लाल वाला है गुलाबी वाला है गोल लाल वाला आपका गुलाब का फूल एक पीस पौधे का साठ रुपिया है पीला वाला डेढ़ सौ है आपको कौन सा चाहिए भराइएटी बहुत सारे हें गुलाब के फिल मेरे फ्लास मेरे फ्लास आपको लाल वाला है पीला वाला है गुलाबी वाला है आपको कौन सा चाहिए गुलाबी वाला वह नब्बे रुपये का एक पौधा है पीला वाला थोड़ा महँगा क्या कि वह मार्केट में सबसे ज़्यादा पीले पौधे की माँग है हाँ तो आपको कौन सा चाहिए वह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है चाहे मिट्टी के बर्तन में लगाइए चाहे बीस लीटर का डब्बा काट कर उसके अंदर लगाइए मिट्टी डलिएगा जैसा आपको चाहिए जैसे घर है तो घर के आस पास लगा दीजिएगा गड्ढा खोद कर तो आप किस में लगाना चाहते हैं अच्छा गमले के लिए चाहिए तो गमले के लिए रेड वाला ठीक रहेगा गुलाबी वाला भी ठीक रहेगा

तो ज़्यादा तो रहेगा ही ना आप तो जानते ही हैं की आज कल पौधा मिलना बड़ी मुश्किल की बात है हाँ रेड वाला हँ ठीक है तब और बताइए और कुछ गुड़हल के फूल भी मिल जाएँगें और बताइए

गेंदा के फूल में पीला वाला यह थोड़ा सा नारंगी टाइप पर कौन सा चाहिए आपको तो वह थोड़ा महँगा पड़ेगा आपको रुपिया पर पीस है तो आप लगाएँगे किस में उसको गमले में लगाएँगे कि पे जैसे घर के सामने गार्डन में लगाएँगे और कौन से गमले का प्रयोग करेंगे आप मिट्टी वाला कि डब्बे वाला हाँ प्लास्टिक वाले डब्बे में लगाएँगे ठीक है